हेल' बिजनिफ्राव मैगंफ्रा मा मा दाम बे आलु खफि बायगन आलु खफि सामब्राम मैगंफ्रा मा मा दाम नोंसिनि बिजनियाव

होमब्लाथ' नोंसोरनाव फानहैनो हागोन मुला दं नै माबा बहल दं खुमब्रा दं खफि अ जोंहाबो हनै फानहैनांगौआ गारि भाराहाबो दंना गारि भाराबो थांगोन बुरजानो होमब्ला लाबआ एसे बुरजा जाहैनांगोन लाबआ एसे बुरजा जाहैनांगोन जोङो बिजनियाव मा मा बारायआव हाथाइ जायोफालाय मैगं फानहैनो औ ए होमबालाय फानहैजागोन ना लाब मोनहैगोन ना औ औ दामआ बुरजा मोनब्लाथ' बेहायनो फानहैनो हागोन खफि आलु मुला दाथ' मुला सिजोन ओंखारहांबाय दामआथ' एसे बुरजा मोनहैनांगोन आ बानलुफ्रालाय बेसेथो दाम नोंसिनियावलाय दामआ नोंसिनाव बांसिन जोंनावथ' खमथार अमा बेदरफ्रालाय मा दाम नोंसिनालाय अमा बेदरफ्रा बा बारे जोंना साराइतिनस' नङा तिनस'ल' होमब्लालाय फानहैनांगौ बिजनि हाथाइआव

आलु बस्थासे सामब्राम बस्थासे खफि बस्थासे बानलु मुला लांनोसै फिरफिलि लानानै लाब मोननायनि इसे औ दे दे मोनोब्ला थांनांगोन दोन्थ'लायनोसै दे दे दे थांगोन